हैलो हाँ बोलिए मुझे बुक लेना था टवेल्थ का केमेस्ट्री के सी सिन्हा एन सी ई आर टी ह्म्म डिस्काउंट ठीक है थैंक यू हाँ हाँ प्राइस कितना होता है ठीक है और कोई बुक है हाँ और कौन सब आता है नहीं नहीं हाँ ऑक्सफोर्ड का ही कोई बात नहीं ओके